हेलो

इसकुलपर की कोइ सुविधा छै कि हाँ हाँ कथी कथी सुविधा छै बच्चाके फ्रियेमे छै की रुपैओ आर लगय छै फ्रियेमे पढ़ाइ होइ छै तऽ बच्चाके देबय कियै नहि चारिगो छै बच्चा कहाँमे इसकुल छै तोहर बेगूसरायमे अच्छा एक बार जे छै ठीक छै हम भेज देबय एक दू दिनामे बच्चाके सभके मतलब जे छै ओइजाँ एकोगो रुपैआ नहि ने लगय छै अच्छा सभी बच्चामे ककरो रुपैआ नहि लगतय फ्री सेवा छै आओर तऽ अभी एडमिशन चलि रहल छै ठीके छै छै हमहुँ जे छै बच्चाके लएके अइबय चलि आओर अच्छा अर पढ़ाइ पढ़बय ने छहो वएह ने हमरा आर बच्चा इसकुल जाकऽ नहि बजतय तऽ वएहे लिये जे छै इसकुलमे